नमस्कार मैम ऐड्रेस चेंज कराना है आपको मैम ऐड्रेस तो ऐसे नहीं चेंज हो सकता है वो जो सामान आपका आया है वो आपके पुराने ऐड्रेस पे ही डिलीवरी होगा वहीं पे आपको लेना पड़ेगा तो मैम कुछ नियम होते हैं हम लोग ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं अगर आपको ऐड्रेस चेंज कराना है और दूसरे ऐड्रेस पे आपको अपना पार्सल लेना है तो आपको पहले एक एप्लीकेशन देनी होगी कि हम अपना पुराना ऐड्रेस उसका अपना पुराना ऐड्रेस डालिएगा उसमें लिखिएगा और वो फिर नीचे लिखिएगा कि इस ऐड्रेस को हम बदल के ये दूसरा ऐड्रेस जो मेरा नया ऐड्रेस है उस ऐड्रेस को डालिएगा और फिर नीचे लिखिएगा कि हम वो पुराने ऐड्रेस को छोड़ के अब इस नए ऐड्रेस पे अपना अपने सारे कोरियर या पार्सल जो भी आते हैं उनको हम इस नए एड्रेस पे प्राप्त करना चाहते हैं जब आप ये अप्लीकेशन दे देंगी जी जी बताइए न नहीं मैम हमलोग ऐसा नहीं कर सकते हैं आप अगर नहीं लिख पाती हैं अप्लीकेशन तो आप अपने आस पड़ोस में किसी से लिखवा लीजिए मतलब वो आपको ही करना पड़ेगा हमारे द्वारा अगर होता तो हम बिल्कुल कर देते लेकिन हमारे द्वारा नहीं हो सकता है वो आपको ही करना पड़ेगा सॉरी मैम इसके लिए हम ये नहीं कर सकते हैं ये कुछ नियम है उन नियम के खिलाफ़ हमलोग काम नहीं कर सकते हैं जो सिस्टम है उसी हिसाब से चलना होगा आपको जो है एक अप्लीकेशन चाहे आप नहीं खुद लिख पाती हैं तो किसी से लिखवा लीजिए और वो अप्लीकेशन आप दे दीजिए आपका हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी नया एड्रेस आपका ऐड हो जाएगा नए एड्रेस पे आपका जो है सामान डिलेवर हो जाएगा लेकिन करना आपको ही पड़ेगा वो मैम आस पड़ोस में कोई देख लीजिए किसी से लिखवा लीजिए किसी से लिखवा लीजिए जहाँ आप रहती है नए एड्रेस पे वहाँ आप आस पास में कोई हो उनको बोल दीजिए कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही हैं तो वो आपकी एक अप्लीकेशन लिखनी है तो वो अप्लीकेशन लिख देंगे आपको और वो अप्लीकेशन आप जमा करा दीजिए तो आपका नए एड्रेस पे आपका कोरियर आ जाएगा ठीक है मैम आपको अप्लीकेशन खुद ही देनी पड़ेगी तभी आपको नए ऐड्रेस पे कोरियर आएगा मैम आप अप्लीकेशन दिला ठीक है मैम आप अप्लीकेशन दिला दीजिए मैम ठीक है मैम नमस्ते मैम